वक़्ति सां गॾु राजस्थान जी राजनितिक हालतू बदिलजंदी रहंदियूं आहिनि जीअं त पहिरीं ॿिन्हीं पार्टियुनि जो ही उते वर्चस्व रहंदो आहे भारतीय जनता पाटी ऐं कांग्रेस पहिरीं जेको युग हुओ हो सुखाड़िया ऐं मोहनलाल सुखाड़िया ऐं शेखा भैरव सिंग शेखावत जो हुओ ही सभु ॿियासी ताईं मोहन मनोहर मोहन सिंग शे शेखा सुखाड़िया बि हूंदा हुआ हिन खां पोइ ऐं उहो विच में उणिवीह सौ सतहठि में भैरव सिंग शेखावत आया वरी उणिवीह सौ उणानवे में भैरव सिंग शेखावत वापिस आहियां हुआ हुन खां पोइ उणिवीह सौ नवानवे में अशोक गहलोत हुन खां पोइ वसुंधरा राजे इह गहलोत ऐं वसुंधरा राज्य जो युग हलंदो रहियो हिन खां सवाइ पावर एक्सचेंज इअं ई थींदो रहियो हुन खां पोइ हिकु दफ़ो कांग्रेस जो राॼु त ॿियों दफ़ो भाजप बी जे भारतीय जनता पाटी जो राॼु ईंदड़ु आयो हुओ ऐं हिकु पहिरीं जून उणिवीह सौ टियानवे में चोहतरि ऐं सविधानिक संशोधन अधिनियम उणिवीह सौ ॿियानवे में आयो जेको नगर पालिका जे सां संबधित हूंदो हुओ अहिड़ी तरह राजस्थान जा सविधानिक संशोधन थींदा रहिया ऐं राजनिती हालतू बदिलजंदियूं रहियूं आहिनि